اپنے آرڈر کی اپڈیٹ دیکھنے کے لئیں ہم وہ ایبلیکیشن اوپن کریں گے جس پر سے ہم نے آرڈر کیا ہے وہاں سائڈ میں ایک مینیو کا آپشن ہوگا اس پر کلک کرنے کے بعد آرڈر کے آپشن پر کلک کریں گے جس میں آپ کو اپنا آرڈر دکھ جائے گا پھر آپ اس پر کلک کریں گے آپ کو ہر چیز کی اپڈیٹ مل جائے گی کہ آپ کا آرڈر کہاں پہنچا ہے اور کتنی دیر میں پہنچ جائے گا